جی ہم گانے میں اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور ہم گانے کو اسی طرح گاتے ہیں کیونکہ گانے میں ہوتا ہے کہ اس کسی گانے میں کچھ جگہ سانس توڑ کر گانا ہوتا ہے اور کچھ جگہ ایک سانس میں ہی پورا سنٹینس کو اچھے طریقے سے گانا ہوتا ہے تاکہ ہم گانے کو خوبصورت طریقے سے گا سکیں خوبصورت آواز میں گا سکیں اور سننے والے اسے سنیں اٹریکٹ ہوں لوگ اور اس کو ایک گانے کو ایک خوبصورت انداز میں لیں اسی طرح گانے میں کچھ جگہ سلولی وائس کرنا پڑتی ہے کچھ جگہ لاؤڈ کرنا پڑتی ہے گانے کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس میں خوبصورت انداز دینے کے لیے جی بالکل ہمارا بہت پسندیدہ شوق ہے یہ گانا ہمارا سنگنگ ہماری بہت شوق ہے ہمارا کہ ہم سیکھیں اور اپنے اندر اس میں اضافہ کریں بہترین بنانے کی کوشش کر سکیں ہم اس میں جو مسٹیک ہیں جو کمیاں ہیں ہم اسے دور کر سکیں تو اس لیے ہم روز اس کا ریاض کرتے ہیں گھر پر ہی کرتے ہیں کہیں نہیں جاتے لیکن گھر پر روز ایک گھنٹہ ضرور نکالتے ہیں اس لیے کہ ہم اس پر ریاض کر سکیں اپنی کمیاں دور کر سکیں اور اس میں اچھی پریکٹس کر سکیں اور گانے کو اچھی طریقے سے گا سکیں